आमी एक गिजर बसयला पयलीं आमकां बील कमी येवपाक लागलें मागीर आमकां चड येवपा लागलें मागीर आमकां टि वी बी कांयच चलना दिसता टि वी बिवी कांय चलना बारीकशें चलता आमकां तें उदक बीन लायटी वयल्यान माल पड आनी